बच्चों की वजन बढ़ाने के लिए हम बच्चों को बहुत सारे प्रोटीन्स देते हैं जैसे कि दूध है केला है दूध है केला है सेब हैं ऐसे बहुत सारे प्रोटीन हैं ऐसे बहुत सारे फ्रूट हैं जो हम बच्चों को खिलाते हैं ऐसे बहुत सारे प्रोटीन खाना है जो हम बच्चों को खिलाते हैं दाल है रोटी है हरी सब्जी है ये सब हम बच्चों को देते हैं ताकि उनका ग्रोथ आगे बढ़े वो हेल्दी हों हमारे बच्चे अब मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आये हुए हैं जैसे आपका हॉर्लिक्स है बोर्नवीटा है ऐसे बहुत सारे प्रोटीन हैं जो हम बच्चों को दूध में मिला के देते हैं ताकि हमारे बच्चे का ग्रोथ आगे बढ़े बच्चे हमारे थोड़े हेल्दी हों और बहुत सारी ऐसे आज के जेनरेशन में बहुत सारी ऐसे दवाइयाँ भी आ गई हैं जो बच्चे बहुत सारे दुबले पतले हैं उनको डाक्टर देने के लिए सलाह देता है मैं भी इस्तेमाल करती हूँ बाकि तो जो घर का जो अपना उपचार है वो तो हम करते ही हैं लेकिन जब आदमी एक दम बच्चे एकदम ग्रोथ नहीं करते हैं तब हम किसे मतलब की हेल्प लेते हैं ताकि हमारा बच्चा बहुत ग्रोथ करेगा उसे हेल्दी खाना दीजिए दाल रोटी ये सब खिलाइये हरी सब्ज़ी खिलाइये आपका बच्चा हमारा बच्चा एकदम ग्रोथ करेगा उसकी